हेलो जी नमस्ते अच्छा हाँ जी बोलिए हाँ हाँ अच्छा अच्छा बच्चे आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या है कि अभी क्या है मैं एक ऑफ़िस में बिज़ी हूँ तो क्या है मुझे टाइम लगेगा अभी एक दो घंटे तो हो गए अभी तकरीबन दो घंटे और लग जाएगा मेरी मीटिंग चल रही है कहीं तो मैं बिज़ी हूँ तो आप उनको बोलो बच्चों को या फिर वह बेट कर सकते हैं तो उनको बोलो इंतजार करें चार घंटे का या फिर आप उनको ये बोल दीजिए उनका जो रिज्यूम है जो आप उनको ले लीजिए उनसे वह रिज्यूम लेकर आप एक एक जगह करके उनको रख लीजिए फिर उनसे जो है फॉर्म फिलिप करवा दीजिए फॉर्म दे दीजिए उनको फॉर्म भरवा दीजिए और फॉर्म भरवा के फिर आप अपने पास में रख लेना और जो भी हैं उनको बिठाने की पानी वानी की सब सुविधा है वह आप देख लो नहीं आप उनको बोल दीजिए या तो आप उनको बोल दीजिए कि यह न आप उनको जाने के लिए बोल दीजिए और रिज्यूम है उनको जो है रख लीजिए अपने पास में उनके उनके रिज्यूम लेकर और फॉर्म भरवा कर उनके साइन वाइन लेकर फ़िर उनको रख लीजिए आप हाँ हाँ बिल्कुल उनके फ़ोटो रखने हैं उनके साइन लेने हैं फॉर्म भरवा लीजिए और जो उनके रिज्यूम है जो हुई डेक्यूमेंटस है उनकी जो कॉपी है उनको रख लीजिए आप अपने पास में उनकी कॉपी है जो टेंथ ट्वेल्थ है और ग्रेजुएसन है उनकी जो कॉपी है उनकी रख लीजिए आधार कार्ड है और जो भी जिन जो जो जो भी उनकी क्वालिफ़िकेसन है उनकी मार्कसीट है सब जो भी आधार वर आधार कार्ड है उनका वह रख लीजिए एक एक फ़ोटो रख लीजिए सबकी उनकी कास्ट सर्टिफिकेट हाँ उनको आने के लिए आप अगली पन्द्रह तारीख को बोल दीजिए आप की अगली पन्द्रह तारीख को आ जाइए आप हाँ हाँ अगली पन्द्रह को बोल दीजिए की अगली पन्द्रह को आप आ जाइए और जो है अपने फोर्म है उनको आप रखके डक्यूमेंट देकर फ़िर उनको रख लेना और बोल देना जो यहाँ पर भी जो डक्यूमेंट जमा करवाएंगे जिनके यहाँ पर रिज्यूम रखे हुए हैं उनके ही उस टाइम पर पन्द्रह तारीख को इंटरव्यू होंगे बाकी अलाऊ अदर अदरवाइज अदर कंडीडेट की नहीं होंगे हाँ तो उनको बोलो जैसे भी है मतलब वो क्या है अभी एक अमरजेंसी मीटिंग आ गई थी तो इस वजह से करना पड़ा तो उनको आप बोलो कि उनका जो है उनको जो नम्बर दे दीजिए आप अपने तो वह कॉल करके वह आपसे जानकारी ले लेंगे फिर पन्द्रह तारीख को वह आ जाएंगे उनसे बोलना पंद्रह तारीख को आप आ जाना डक्यूमेंट अपने यहाँ पर दे जाओ रख जाओ बस हाँ हाँ पंद्रह तारीख को बोल देना पंद्रह तारीख को आ जाएंगे ओके ठीक है